हैलो नमस्ते साढ़े कन्नै करनी गल्ल कोई गल्ल नि इस बेल्लै अस कोर्ट च न जिल्लै छुट्टी होंदी ऐ तुसें फ्ही तुसें काल करगे ते मिली लैएओ साढ़े कन्नै नेईं नेईं फोन उप्पर नि सनाएओ फोन उप्पर नि सनाएओ आपे जिल्लै छुट्टी होंदी नि ते तुसें काल करगे तुस मेरे ने मिली लैएयो तुस रौंह्नदे कुत्थै अच्छा जमीन बी थोआढ़ी उत्थै गै ठीक ऐ कोई गल्ल नि तुस मेरे कन्नै मिलेओ ते फ्ही दिक्खी लैगे जमीन दे बारे कि करी लैगे गल्ल भाई हां फ्ही दिक्खी लैगे भाई केह् गल्ल केह् हल दिक्ख लैगे कोई कोई गल्ल नि मैं फोन करगी जिल्लै छुट्टी होग नि तुसेंगी हां तुस आई जाएओ फ्ही सनाउड़गी तुसें ठीक ऐ